جی میرے لیے لکھنے کا سب سے مشکل پہلو یہ ہے کہ میں اپنی تحریر کو آپس میں ربط نہیں دے پاتا ہوں اور دوسرا یہ ہے میں اختصار کے ساتھ نہیں لکھ پاتا ہوں یعنی میں اپنی تحریر اور لکھاوٹ میں جو ضبط ہونی چاہیے اور جس طرح ایک بہترین لکھاری کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تحریر کو موضوع کی مناسبت سے نظم و ضبط کے ساتھ لکھتا ہے اور اپنی تحریر کو بہت اچھے طریقے سے احتمام کے ساتھ کافی زیادہ اہم اہمیت اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجاتا ہے لکھتا ہے اور اس پر خاص توجہ دیتا ہے وہ لکھتا ہے اور خوب لکھتا ہے بہت اچھا لکھتا ہے بہت عمدہ لکھتا ہے اتنا شاندار لکھتا ہے کہ کیا بتاؤں بس آپ سمجھ لیجیے کہ لکھاری کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے یہی چیز میں اپنی تحریر میں نہیں پیدا کر پاتا ہوں اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا کر سکوں دوسری بات یہ ہے کہ میں اختصار کے ساتھ نہیں لکھ پاتا ہوں یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ میری تحریر بہت زیادہ طوالت اختیار کر لیتی ہے بڑی لمبی ہو جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے